जी हा मां प्रतियोगिता में मां भागु वठियो हुयो जंहिंमें की जो है मुंहिंजी मां सीनरी ठाती हुई जंहिंमें दुल्हन ठहियल हुई और हू दुल्हन सभिनि खे पसंदि आयी हुई और सभु तारीफ़ त पिया कन हुनमें मूंखे जो है मूंखे जो है इनाम बि मिलियो हुयो जंहिंमें की असांजे घर में मुंहिंजे घर में हो जंहिं इनाम जे तौरु ते मां जारे ते ठाहे रखी हुई जंहिं सभिनि खे इलाही पसंदि आयी और सभु मुंहिंजी तारीफ़ करण पिया और हितां मुंहिंजे जो हे जो जो मास्टर हुया हो बि इलाही तारीफ़ कन पिया चाहिन पिया सभु सां सुठी तुंहिंजी आहे और जो सभु चहिन पिया की जो हे असांखे हिक पंहिंजी ॿी बि मूंखे ठाहे करे मुंहिंजे मुंहिंजे घर में लॻाइण लाइ असांखे ॾई रख त असां बि पंहिंजे घर में लॻायूं और जो हे पंहिंजी स्टूडेंट यानि की जो हीअ छोकिरी जी असां बि ॾिसूं की छोकिरी कीअं आहे और कीअं थी ठाहे और असांखे जो आहे हुनसां असांखे ॻाल्हाइणो बि आहे त हिक ॾींह असांखे जो आहे हुते सॾ कयो हुयनि असां जो आहे विया हुआसीं त असांजी इलाही तारीफ़ थी और असांखे इलाही पुछियो वियो और असांखे जो हे सरकार जी तरफ़ा इनाम बि मिलो हुयो असांखे जो आहे चइन पिया की तव्हां जो आहे अॻिते हली करे छा करदव हीअ सभु पुछनि पिया त असांखे असां त मां बाप जे आधीन हुआसीं असां त मां बाप जे आधीन हुआसीं जो हू चइनि पिया की जो हे मां चयो असांजा मां पई जो चइन था हूअ असां कम करदासी असांजो हीअ सुठो कम कयोसीं इनजे करे असांजे मां पई बि असांखे शाबासी ॾिनी